जी मैं अपने बुआ के यहाँ मिर्ज़ापुर गया था तो मिर्ज़ापुर में मेरे बुआ के लड़के साथ मैं गंगा जी नहाने गया था मैं वहीं जा कर तैरना सीखा था एक दिन मैं नहाने गया था तो मैं डूबने लगा था जिसने मेरे बुआ का लड़का ने मुझे बचाया मेरे भाई ने तो मेरी जान बची नहीं तो मैं डूब के मर गया होता ऐसे परिस्थिति में मैंने भी हमारे यहाँ एक डेम है वहाँ पर भी एक बालक डूब रहा था तो मैंने भी उसकी जान बचाई मैं तैरने जानता था इसलिए उसकी जान बचाई अगर नहीं जानता तो भी बेचारा मर गया होता मेरे जैसा